कुटूंब आनी इश्ट हे आमचे धैर्य हो आमचो सपोर्ट जेन्ना हे आमचे बरोबर आसतात खरें जगणें कितें आनी कशें जगप हाचें आमकां खरी नजर पळोवपाक मेळटा कुटूंब आसल्यार मनीस आसा आनी मनीस आसल्यारूच कुटूंब आसता हाका लागूनच कुटूंब जो आसता आमचो शारिरीक मन तशें आमचें वेवसायीक हाका लागून सगळ्यांत महत्वाचें कुटूंबाचो आमचो आधार कुटूंब आमचे बरोबर आसता आनी खंयची गजाल आमी पार लावंक शकता तशेंच म्हणजे आमचो इश्ट इश्ट दुखांत सुखांत सहज तुजे बरोबर आसा हाका म्हणटात इश्ट आनी जेन्ना इश्ट आमच्या जिवनांत खरो आसता तेन्ना खंयचेय परिस्थितींतल्यान आमी भायर कशे सरतले हें सारके सोंपें पद्दतींन जेन्ना इश्ट आमचे आसता तो आमकां दाखोवन दितात इश्ट जो आसता फक्त इश्ट नासता हो आमचो खरेपणान आमचो दुखाचो आनी सुखाचो आमचो साथी आसता हाका लागून कुटूंब आनी इश्ट दोनीं समज बरे मेळत जाल्यार जीवन जें आसा तें सुखमय जातलें आनंदी जातलें आनी सदांच जिवनांत जगपाची आस जण एकल्याची वाडटली कुटूंब आनी इश्ट हे सदांच बरे मेळपाक जाय जेन्ना बरे मेळटा तेन्ना एक सदांच गोश्ट घडटा ती म्हणटा सदांच जगपाची आशा जी आसा ही मोटी जाता हाका लागून कुटुंबान सदांच आपलें योगदान दिवन कुटूंब आनी कसो घट करप आनी कसो व्हडलो करप हाचेर आमी लक्ष्य दिवपाक जाय तशेंच बरे इश्ट कशे आमी जिवनांत जोडप हाचूरूय लक्ष्य दिवपाक जाय आनी जेन्ना असो स्वभाव निर्माण करता कुटूंब वाडटलो इश्टूय वाडटलो आनी तुजी पिराय वाडटली हांसत खेसत खेळट रावप आनी सदांच आनंदीत रावप हें कुटूंब आनी इश्ट आमकां शिकयता हाका लागूनजण एकल्यान कुटूंब जोडपाचें आनी इश्ट वाडोवपाचे अशे पद्दतीन जीवन जगपाक जाय